कोई माण्हू योगा नथो करे कंहिंखे वॉक नथो वणे त उहो अची क्रिकेट रांधि करे वॉलीबॉल करे कॿड्डी करे जंहिं में पूरो ॾींहुं हुनजो बॉडी जी एक्ससाइस थिए कंहिं बि शइ हिसाब सां हुनखे ऐक्ससाइस करणु खपे कंहिं बि हिसाब सां करणु खपे बसि